हमरा जे छै ने पढैमे बहुत खुशी होइए आओर जहन बहुत देर पढलहुॅं एक घंटा आधा घंटा बहुत पढलहुॅं तकर बाद जहन मानसिक अथी भए गेल तहन फेर कनी देर हम खेलकूदमे लागि गेलहुॅं तऽ खेलकूद करलहुॅं तहन फेर मन हमर अथी भए गेल खुशी भए गेल तहन फेर पुनः चलि गेलहुॅं पढै लए किया तऽ पढैके लेल हमरा बहुत जिज्ञासा यऽ ई होइ यऽ जे हम किछु बनी ताहि दुआरे हम पढै छी बढ़िआसँ तैं पढै मे हमरा खुशी होइए आ पढलहुॅं तहन फेर कनीटा खेलोकूद करलहुॅं खेलो कूदमे जे छै ने बहुत खुशी होइए तऽ तैं ज्यादातर ओते लोकके कहै छै बहुत देर तक नहि पढ़ना चाही आधा घंटा एक घंटा पढू मोन लगाए कऽ तकर बाद फेर कनीटा खेलकूद करू फेर खाना खाउ तऽ ताहि दुआरे हमरा पढैमे बहुत खुशी होइए पढलहुॅं खेलकूद करलहुॅं खानापीना खेलहुॅं कतौ घुमैयो लए गेलहुॅं फेर एलहुॅं फेर पढलहुॅं पढैमे बहुत खुशी होइए तैं हम पढै छी बढ़िऑंसँ हमरा पढैमे नीक लागै